बचपन से ही मुझे कला का शौक़ था बचपन से लेकर आजज तक मैंने जितनी भी पढ़ाई की है मैंने उसमें कला ज़रूर लिया है क्योंकि मुझे कला बहुत ही पसन्द थी वह छोटी होती थी तो छोटी छोटी चीज़ें बनाती होती थी जैसे कि बैट बॉल हो गया गोला हो गया यही सब बनाती होती थी और मेरे मुझे मेरे मम्मी पापा हर चीज़ लाकर देते भी थे क्योंकि मुझे कला मतलब करना बहुत पसन्द था मैं हर चीज़ बनाती थी जब मैं दस में गई थी तो मेरा आर्ट का पेपर हुआ था तो उसमें मैंने बनाया था जैसे कि हाँ प्राकृत दृश्य हो गया यह मैंने उसमें बनाया था और एक कप में मतलब प्लेट में सब्ज़ियाँ रखकर उसमें बनाना था उसमें बनाया तो उसके लिए मुझे इस्केल लगा था पन्द्रह इंच का एक इस्केल लगा था और कलर लगा था पेन्सिल कलर मैंने लिया था इस्केच पेन लिया था रेज़र रबड़ लिया था शॉपनर लिया था पेन्सिल लिए थे इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ा था एक वाइट पेपर दिया गया था उसे मैंने बनाया था और उसको अच्छे से मैंने हर चीज़ को अच्छे अच्छे से कलर किया था और मेरे कलर बहुत अच्छे है इसलिए मुझे उसमें पूरे तीस के तीस नम्बर मिले थे उसमें कुछ पूछा भी जाता था कला के बारे में क्या कैसा है कि इनसे कलर किसमें मिलाने से क्या होता है कौन सा कलर बनता है तो मैंने इसका सारा सही जवाब दिया था क्योंकि मुझे बचपन से ही कला में बहुत इन्ट्रस था मतलब हं रुचि थी इसलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था फिर मेरा बारह में भी मैंने आगे भी मैंने पढ़ाई की बारह बारह के पेपर में मैंने उसमें भी कलर लिया था उसमें भी मेरे बहुत अच्छे नम्बर आए थे पूरे के पूरे नम्बर आए थे उसमें मैंने बनाया था माता जी की फ़ोटो बनाई थी और जानवर ख़रगोश मैंने बनाया था ख़रगोश उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया था ख़रगोश का जौन सा कलर होता है ना वह हमने दिया था उसमें मैंने भी उसमें भी मैंने मूव कलर का इस्तेमाल किया था उसमें भी मुझे यही सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी ज़्यादा कुछ नहीं मुझे कला बहुत ही अच्छा लगती है बचपन से लेकर आज तक मैंने कला हर चीज़ों में लिया है कहीं भी जाती थी मैं अपनी ड्रॉइंग कला का पेपर मैं कभी छोड़ती नहीं थी हर दिन मैं कला बनाती थी एक दिन भी मेरा छूटता नहीं था मुझे बहुत ही पसन्द है बहुत ही अच्छा लगता है आगे भी अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं कला ज़रूर लूँगी क्योंकि कला मुझे मेरी हॉबी है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे अच्छे से बनाना भी आता है और मेरा मतलब एक दम हाथ उसपर बैठ गया है मेरे दिल दिमाग़ उसी पर रहता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कला करना मेरे मम्मी पापा भी क़हुश होते हैं मुझे अच्छी कला बनानी आती है जो भी चीज़ होती है तुरन्त देखकर मैं बना लेती हूँ